आप नयन बोल रही हैं अपनी रसोई से

अच्छा मुझे क्या बोलते हैं शाकाहारी भोजन ओर्डर करना था उसमें उसमें रहेगा पालक पनीर और मलाई कोफ्ता पंजाबी कोफ्ता हाँ मटर पनीर भी और नान रहेगी उसमें चार आपके यहाँ बन पाएगी की नई बन पाएगी मैम हाँ नहीं मुझे ट्यास्ट अच्छा चाहिए ट्यास्ट भी मुझे अच्छा चाहिए और क्वालिटी भी मुझे अच्छा चाहिए अच्छा आपके यहाँ का फ्यामस क्या क्या हैं

अच्छा ओके ओके अच्छा हाँ मुझे वाट्सअप कर दीजिए आप और क्या बोलते है आप मुझे सुनिए सुनिए आप पहले मेरी बात सुनिए मुझे क्वानटिटी भी अच्छी चाहिए और आपके प्राइस क्या है वह भी बताइए आप मुझे और ट्यास्ट अच्छा होना चाहिए की दुबारा हम आपके यहाँ से लें

देखिए में तो अभी ट्या आप मुझे ऑर्डर कर दीजिए यह सब चीज़ें में आपको आइडेस बताती हूँ रामदेव नगर प्लांट मोती गली नम्बर चार ठीक है आप मुझे करदिए में ट्यास्ट करूंगी पहले सुनिए मैं ऑनलाइन पेमेन्ट नहीं कर पाऊँगी आपको क्याश ऑन डिलीवरी रहना चाहिए और ट्यास्ट अच्छा रहेगा वह ट्यास्ट अच्छा रहना चाहिए

ओके कम में कम होना चाहिए मुझे के जैसे आपके प्राइस जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से मुझे क्वानटिटी मिलना चाहिए न आपका टु फिफ्टी हैं तो टु फिफ्टी हमको क्वानटिटी रहना चाहिए न

मेरा नाम है आराध्या शर्मा नगर से बोल रही हूँ मैं गली नम्बर चार येस येस येस जी जी भूमिका शर्मा के नाम से आप पार्सल कर दीजिएगा